काणकोणा ह्या वाटारां खुबशे दोंगर फामाद आसा जे दोंगरांनी पावसाच्या दिसांनी वॉटरफॉल हे व्हांवता तो वॉटरफॉल पळोवपा खातीर खुबशे पर्यटन स्थळां आसा तातूं खुबशे लोक येवन तीं पर्यटन स्थळां खुबशीं फामाद जालां